جی ہاں میں اکثر دوسرے فنکاروں کے فنپاروں کو دیکھنے کے لیے گیلیریوں اور نمائشوں کا دورہ کرتا ہوں یہ دورے میرے لیے بہت متاثر کن ہوتے ہیں کیونکہ میں مختلف انداز تکنیک اور خیالات کو قریب سے دیکھ سکتا ہوں انتجابات سے مجھے نئی سوچ تحریک اور اپنی فنکاری میں بہتری لانے کے مواقع ملتے ہیں